हमरा यहाँके बढ़ल दामसँ पेट्रोलके बहुत ही असर पड़ल छै कि हमे बाइकसँ पूरा पूर्णिया नहि घुमै सकै छी आओर ज्यादा लागत लागै छै इएह वजहसँ हमे ओतना बाइक नहि चलाबै छिए आओर पेट्रोलके बढ़ोतरीसँ हमराके बहुत ही असर पड़लऽ छै आओर हमराके इस ईंधनसँ उपयोग पर्यावरणपर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ै छै